एक हफ़्ते पहले हम गए थे मार्केट वहाँ से जस्तबिन लाए डस्टबिन ले कर आएँ उस हिसाब से महंगा नहीं था लेकिन वह हमको बहुत महंगा दिया और ले कर आएँ घर पर तो डस्टबिन नीचे से फटा हुआ था जैसे पानी थैली वैली गीला कचड़ा डाल देते थे उसका जो पानी था वह नीचे गिर रहा था फर्श भी बहुत गन्दा हो रहा था और उसका हैंडिल भी टूटा था वहाँ से चिपका दे दिया हम ध्यान भी नहीं दिए कि मतलब कैसा कैसा नहीं हैं और महंगा भी दिया तो हम ले कर चले आए उसका हैंडिल भी टूटा हुआ था ढक्कन तो समझिए उसमें सेट ही नहीं हो रहा था वैसे हम बोले वैसे वह दे दिया हम ले कर चले आएँ मम्मी चिल्लाने लगी कि कैसे लाई हो कैसी नहीं पूरा कचड़ा फैल रहा है यहाँ है वहाँ फैल रहा है कैसी गई थी पैसे दे कर आई अच्छे से नहीं ले कर आई देखी नहीं यह नहीं मतलब की वे सम समझिए कि उ हमको खराब दि दे दे दिया था हम समजी नहीं पाएँ जल्दी में थे और हम ले कर चले आएँ अब दूसरा लाना पड़ेगा वह कचड़े का डिब्बा और महंगा भी पड़ गया और सारा समान गंदगी भी फैल रही है जहाँ रखो वहीं गंदगी फैल रही गिर जा रहा है नीचे कैसे उसको रखें यही है कचड़े का डिब्बा लाए थे अच्छा नहीं था